पयलीं चित्र काडटना सामान्य चुको जातातूच त्यो म्हळ्यार आमकां पेन्सील धरपाची तरा खबर आसना आनी सराव नाशिल्ल्या कारणान आमचो हात मेकळो आसना म्हणून आमच्यो आडयो वांकड्यो तिकड्यो येवपाक शकता तशेंच आमकां मुळावी रचणूक करून चित्र काडपाक येना एक बरो चित्रकार जातलो जाल्यार आमकां मेकळ्या हातान आकार काडपाक येवंक जाय आनी सदांच ताचो आमी सराव करपाक जाय जाल्यारूच एक बरो चित्रकार तयार जावंक शकता